हाँ हेलो हाँ हाँ मैं सुरभी बोल रही हूँ मैं यह बोल रही थी कि आपको कि बेगूसराय में जो कलि स्थान है यहाँ पर का फंक्शन हो रहा है जहाँ कि मैं गाना सोची हूँ मैं चाहती हूँ कि आप आएँ और मेरे साथ गाना गाए इस सॉन्ग पर आपकी इस बारे में क्या राय विचार है हाँ मैं भी यही कह रही कि हम दोनों मिलकर चलते हैं इस पार्टी को अटेंड करते जो फंक्शन हो रहा वहाँ पर आप आप मेरे को सपोर्ट कीजिएगा मैं भी आपको सपोर्ट करूँगी एक गा गीत को गाएँगे कुछ हमारी भाषा में रहेगा मैथिली भाषा में वह शादी का फंक्शन टाइप का रहेगा तो आप का कॉर्पोरेट कर लीजिएगा ना मैं आपको लिरिक्स भेज दूँगी गाने का तो उसको आप एक बार देख लीजिएगा कैसे गाना है क्या करना है और जो म्यूजिकर म्यूजिक वाले होंगे वह उनको बता दिया जाएगा किस तरीके से म्यूजिक वहाँ पर सॉन्ग पर प्ले करा जाएगा जैसे शादी वगैरह में होता है ना हमारा हमारी लंग लैंग्वेज हाँ जी जी बिल्कुल बिल्कुल उसी प्रकार का हम गाना लिखे हैं

जी बिल्कुल मैम बिल्कुल प्रॉफिट तो दोनों का होना चाहिए इसीलिए मैं आपको कॉल की हूँ जी मैम नहीं मैं भी आपके बारे में बहुत दिन से सोची कल गाने को फ़िर लिखना होता है ना फ़िर उ लिखकर फ़िर उसको सही तरीके से जब सब चीज़ हो गया सेट हो जाए तो फ़िर मैं आपको कॉल की सोशल मीडिया का ज़माना है तो चलना चाहिए ना अपनी लैंग्वेज भी बहुत चल रही आप सही बोल रहे हो लैंग्वेज बहुत चल रही है तो इसीलिए मैं अपनी ही लैंग्वेज चुनी हूँ तो वैसे आपको कब तैयार है ना अब हाँ मैं वही बता रही थी सोलह को सोलह अप्री जी जी तो मॉर्निंग से आ जाइएगा क्या बोले जी जी हाँ लगन का तो दिन है और यह इक्कीस अप्रैल से लगन का भी दिन है तो उससे पहले अगर हम लोग गाना गाते हैं तो वह भी लॉन्च हो जाएगा अच्छे से ठीक है हम लोग मिलते हैं ठीक है सोलह अप्रैल को मिलते हैं ओके आपको एड्रेस पता है ना आप आइएगा ठीक है ओके चलिए थैंक यू